हेल्ल' औ आं आं सासे थुरिस्टमोन आरोना ओमफ्राय आङो नोंसोरनि बे नेसनेल पार्कावहाय बेरायनो गोसो जादोंमोन आरो बिनिनो बादै इसे आंनोहाय खोन्था हरदो आरोना माबायदि थासारिफ्रा जुनारफ्रा मा मा दङ बेरायनो बेसेबां सुबिदा बेफोरनि बादै इसे आं मिथिनो लुबैदोंमोन आरो दा

ओमफ्राय आस्सा ओमफ्राय जोंनिफ्राय माबा जागोन ना रैखाथि जागोन ना सेफटि गिनांनाय नङा ना जिब जुनारफोरनिफ्राय नोंसोरनो दैदेन खागोन ना जोंखौहाय बिदिनो जों बिदिनो स्टुडेन्टफोरबो थांनो होगोन ट्रिपनालाय ज'नो जों गारिजों थांनानै बेरायहैगोन बेनिखायनो मिथियामोन नालाय बिदिनो सोंहरनाय जादों आरो नोंखौ गाइड खालामगोन होनाय खोनाबाय आङो ओंखायनो औ मिथिना लानानै थांनाया साबसिन जायो नालाय बिदिबा सम फैब्ला थांनोसै जों बिदिनो सबथासेसोनि उनाव थांनो हागोन आरो इसे कालेक्सन दङ माखासेफोरनि थांगोननि सोरबा सोरबा एक्सायटेट जानानै दं सोरबा इसे माबा मोनदों दुरबल मोनदों आरो ना होनबा आंबो दा बिसोरनो मोजां खिन्थाहैनायसै आस्सा आस्सा बिदिबालाय सुबिदा ने गुबुन सासेखौ लोगो हमबावनाय होनबा दे होनब्ला गोजोन्नाय थाबाय इनफरमेसन हरनायनि थाखाय हामबायसै औ दे